हाँ मुझे आज भी लगता है कि समाज में उन लोगों को समर्थन समाज उन लोगों का समर्थन नहीं करता जो शौक के तौर पर नृत्य करना चाहती हैं ऐसी महिलाओं को लोग अच्छा नहीं मानते हैं उनकी नज़रों में उनकी ज्यादा इज्जत नहीं रहती वो लोग सोचते हैं कि नाच गाना कोई अच्छी चीज नहीं हम आज भी ऐसे ही समाज में रहते हैं जहाँ नाचना अच्छा नहीं माना जाता लोग उनके नृत्य को देखने तो जाते हैं पर पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं वो कहते हैं अच्छी महिला नहीं है ये तो नाचने वाली है उस लिए आज भी हम ऐसे ही समाज में रह रहे हैं जहाँ शौक के तौर पर नृत्य को अच्छा नहीं माना जाता और महिलाओं के सामने नृत्य के कारण कई चुनौतियाँ आती हैं जैसे उनसे दुर्व्यवहार होता है लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और कुल मिला के उनकी कोई इज़्जत नहीं रहती घर परिवार वाले भी उनका विरोध करते हैं बाहर वाले भी विरोध करते हैं देखने तो जाते हैं पर बाद में वो बुराई ही करते हैं